में थोहानू सनान लगां डंगरें दे बारे दे बिच्च मेरा नांऽ हीम राज ऐ ते में थोहानू सनान लगां जेह्ड़ी डंगर दी प्रजाति होंदी एह् केईं किसमें दियां होंदियां न जि'यां लाई लाओ गौ माता झोट्टी बकरी कुत्ता बिल्ली ते लाई लाओ भेड घोड़ा इ'नें प्रजातिये दी होंदी डंगर होंदे ऐं ते इं'दे बिच्चा दा में सनान्नां थोहानू भला इ'यै भला अस डंगरें गी इ'यै हरा चारा पान्नें सुक्का चारा पान्नें एह्दे बिच्च सुक्का जिन्ना सुक्का चारा पागे उन्ना घट्ट डंगरां ने सानू ओह् देना सानू उन्ना घट्ट डंगरां ने लाभ देना जिन्नी शैल चीज पागे उन्ना शैल सानू डंगरें फायदा देना इ'यां लाई लाओ अस ओह् पान्नें डंगरें गी फीड पान्नें अस ते फीड पान्नें अस केईं किसमें दियां फीडां होंदियां जि'यां लाई लाओ इक होंदी भला जिसलै डंगर सूने आह्ला उसलै भला शैल डंगरा गी ताकत आवै उस किसमा दी फीड होंदी ओह् पान्नें अस डंगर कल्ला गै सुऐ शैल सानू शैल दुद्ध देऐ होर इक जेह्ड़ी होर बी बड़ियां फीडां होंदियां जि'यां लाई लाओ तुस डंगरा गी दुद्ध शैल पतला ऐ ते घना करने गी फीड होंदी ओह् बी होंदियां केईं के इ'यां घना दुद्ध ऐ खराक होई जा इ'यां होदियां कैल्शियम होंदे डंगरें गी देने ताईं होर जि'यां और लाई लाओ अस जि'यां इक फीड एह् होंदी भला दुद्ध घना करना शैल ओह् बी डंगरें गी देगे होर साढ़े जेह्ड़े साढ़े इंडिया दे बिच्च गौ माता होई अस मन्नने होन्नें एह्दे बिच्च आखदे भला तेत्ती करोड़ देवता बास करदा और इस्सी अस पूजने बी होन्नें इस्सी अस घर जेह्ड़े अस बडलै कोई कोई बी कम्म करना होऐ ते सामनै होऐ अस मत्था टेकियै औन्ने होन्नें ते साढ़ा कम्म शैल होई जा ते तां लो गौ मता गी शैल ओह् करदे ते ना अस इ'नें गी मारना चाहिदा ना किश केईं लोग होंदे इ'नें गी जियां एह् सूंदियां सांदियां गौ माता ते डंगर होर बी ते जिसलै इं'दा दुद्ध दद्ध बंद होई जंदा ते लोक इ'यां छड्डी ओड़दे ते लोग बाह्र जिसलै छड्डी ओड़दे इ'नें ई ते इ'यां करदे खिद्दी ओड़दे ते लोग जेह्ड़े गुज्जर होंदे बक्करबाल होंदे साढ़ी गौ माता गी लेइयै बाह्रे दी ते बड़ा बड़ा करदे ल्हाल ल्हूल करियै बनांदे ते सानू दुख होंदा लोग सारें कोला दा बड्डा गल्त कम्म करदे कि जेह्ड़ा डंगर दुद्ध दद्ध पीऐ ते छड्डी ओड़दे ऐ सानू एह् कम्म निं करने चाहिदे ऐ होर अस इ'यां डंगरे गी शैल इन्ने शैल बडलै उट्ठियै पैह्लें हत्थ जेह्ड़ी बी अस रुट्टी राट्टी बनान्नें पैह्लें इ'नें गी अस पूजने होन्नें ते इ'यां अस इं'दे मत्थे टेकियै असें ओह् कम्म करना ऐ ते इं'दे अग्गें मत्था टेकना ऐ ते जेह्ड़ी झोट्टी होंदी ते एह् जादा गुज्जरें होंदियां रक्खी दियां साढ़े इद्धर लोग घट्ट रखदे एह्दा दुद्ध बड़ा मुट्टा होंदा ते ओ एह् जेह्ड़े पैह्लवान होंदे इं'दे मूजब होंदा ते अस लोग गवां तां रक्खनें इं'दा धुध्द बी ठीक होंदा हर इक ञ्याने बच्चे गी पलैने ई ठीक होंदा इ'यां छोटा बच्चा उस्सी पलैना होऐ ओह् बी ठीक ऐ बड्डे गी पलैना ओह् बी ठीक ऐ एह् जेह्ड़ा झोट्टी दा दुद्ध होंदी एह् साह्न सूह्न होंदे जेह्ढ़े झोट्टी दा जेह्ड़े पैह्लवानी घुलदे ऐं उं'दे ताईं ठीक होंदा ऐ झोट्टी दा दुद्ध ते साढ़े ताईं गवै दा गै ठीक एह् जेह्ड़ा अस नार्मल होंदा ठीक ना जादा घना होंदा ना जादा पतला होंदा एह्दे कारण सानू गवें दे बड़े फायदे और अस इ'नें पूरे सैल्ले पट्ठे पान्नें जिन्ने सैल्ले पट्ठे पागे अस इ'नें ई उन्ने असें फायदे सुक्के पागे ते सानू घाटा होना सैल्ले पट्ठे पागे ते सानू फायदा होना लोकें किन्ने अजकल्ल केईं किसमां दियां गवां आई गेदियां बलैत्ती आई गेदियां देसी आई गेदियां दूइयां आई गेदियां सानू आखदे बलैत्ती होंदियां जेह्ड़ियां ओह् जादा दुद्ध दिंदियां ते फीड पागे उन्ना दुद्ध ते फीड पाइयै फीड पागे ते सानू ओह् दुद्ध खराब लग्गना जे अससैल्ला चारगे ते सानू फायदे गै फायदे सैल्ला चारगे ना ओह्दे कन्नै कोई हानी जेह्ड़ा इं'दा गोहा होना उं'दा गै हैल होई जाना उं'दी ब'जा नै गै पट्ठे मते होई जाने ते जेह्ड़े लोग अज्ज कल्ल फीडां लेआंदे पैह्लें फीट डंगरें गी खलाई लैनी उ'ऐ दुद्ध पी लैना भो नाल ना लोग अज्ज कल्ल पट्ठे लैंदे अज्ज कल्ल लोग सुक्का भो पांदे ते फीट पांदे ते चारियै पास्सै ते फ्ही आखदे भला साढ़ा डंगर दुद्ध देआ दा फिर केईं डंगर इ'यै फीटै दी ब'जा कन्नै गर्म केईं लोक दाला पांदे कोई किश पांदा ते ओह्दी ब'जा कन्नै डंगरा दे जैह्र होई जंदा फिर लोक आखदे भला साढ़ा डंगर खबार होई गेआ एह् होई गेआ एह् अपनी लोकें दियां गल्तियां होंदियां ते ओह्दी ब'जा कन्नै ते डंगर फीड फूड पांदे उं'दे च सौ कैमिकल होंदा मिले दा ते ओह्दी ब'जा कन्नै ओह्दी ब'जा कन्नै डंगरें गी हानि पुजदा ते फिर लोक छड्डी ओड़दे अवारागर्द होंदे डंगर बचैरे रोड़ें पर रौंह्दे जिसलै घा निं थ्होंदा रोड़ें पर खाने गी ते डंगर जेह्ड़े एह् लफाफे लफूफे होंदे सौ ज्हान दा होंदा गंद होंदा सड़कें पर जित्थै लोग अपने घरें दा गंद पूरे खंदे बाही बूही खड्डें खुड्डें च चली जंदे चरदे उत्थै डंगर त्रेहाए दे मरी जंदे केईं बारी गर्मियें दे बिच्च नेईं पानी थ्होंदा पीने गी नेईं किश ते डंगर नेईं खाने गी थ्होंदा ते लोग छड्डी ओड़दे डंगर ते लोक नेईं थ्होऐ डंगरें गी ते इक दुए दे खेतरैं बड़ना ते लोग उ'नें गी मारन लगी पौंदे उल्टा ते ना फिर खानें गी लोग अप्पूं गै छड्डी ओड़ने ते अप्पूं गै फ्ही आखदे एह् डंगर इ'यां बरबाद होआ दे बरबाद ते होने गै न अप्पूं दुद्ध चोई लैना ते छड्डी ओड़ना तुसें फिर ते डंगर बरबाद होने एह्दे बिच्च ते सानू एह् कम्म नेईं करने चाहिदे जि'यां लाई लाओ बक्करी ऐ एह्दा बा लोग बड़ा गल्त इस्तेमाल करदे ऐ पैह्लें लोग इस्सी पालदे पालियै बड्डा करियै ते ओह् मीट बनाई लैंदे एह्दा बड़ा गल्त कम्म ऐ एह् इ'यै नेहा लोकें गी करना निं पौंदा ते बक्करी दा जेह्ड़े दुद्ध होंदे साढ़े जेह् कुतै शरीरा दे बिच्चा दा सैल्ल घटी जान लोग आखदे एह्दा दुद्ध पी मगर एह्दा दुद्ध गर्म बड़ा होंदा ऐ एह् ठंडे दे दिनै पीना चाहिदा जे साढ़े कुदै बाडी गी सानू डाक्टर बी बड़ा किश दसदे भला कुदै बंदे दे सैल्ल सुल्ल घटी जा इक बारी मेरी ताई ऐ ओह्दे बी सैल्ल कटी गे हे ते अस गे डाक्टरै कोल उ'नें आखेआ भला इं'दे सैल्ल घटी गेदे इ'नें गी बक्करी दा दुद्ध पलाओ ते फ्ही इ'नें सैल्ल पूरे होई जाने ते फिर केह् बोलदे भला जिन्ना बक्करी दे दुद्ध दा फायदा ऐ इन्ना होर किसै दे दुद्ध दा फायदा निं ऐ होर इ'यां लाई लाओ इक प्रजातियां होंदियां भेड लेलू आखदे जिस्सी ओह् सानू किन्ना फायदा ऐ अस कंबल लैन्नें जो रजाइयां गर्म कपड़े एह् सब सानू एह्दे कोला थ्होंदे भिड्डें कोला दा थ्होंदे इं'दी जेह्ड़ी उन्न होंदी इसलै कोला पैह्लें करी लैंदे फ्ही इं'दी बड़ी शैल होंदी उन्न बाल बूल कटदे उ'ऐ उन्न ते उ'ऐ उ'नें शैल साफ सूफ करियै ते उ'नें उ'ऐ करियै कपड़े बनाई ओड़दे उं'दे गै ते फिर ओह्दे बाद उ'ऐ सानू कोट्टियां काट्टियां लान्नें गी थ्होंदियां अस स्यालै स्वैट्टर लान्ने होन्नें और जेह्ड़ी झोट्टी होंदी इस्सी जम्म दूत आखदे जिस्सी गुज्जर गज्जर गै रखदे साढ़े इद्धर लोकल लोक नेईं घट्ट गै रखदे ऐ ते होर जेह्ड़ी होंदी ऐ ऊंट जादै राजस्थान च गै रखदे साढ़ै इद्धर लोग इं'दे इ'यै कम्म आंदे ते इ'यै भला किश ढोने ढाने दा कम्म इद्धर टूरिस्ट लोग आंदे उं'दे उप्पर झूटे लैंदे एह् होंदा ते इ'यां लाई लाओ साढ़े इद्धर घोड़े रक्खने सानू इं'दे सौ फायदे ऐं ते लाई लाओ असें कुदै कम्म जाना कुदै असें जित्थै साढ़ा निक्की मुट्टी बड्डी बड्डी गड्डियां नेईं बड़दियां उत्थै अस घोड़े पिच्छें रेह्ड़ा पाइयै अस उद्धरे गी चली जन्नें झट्ट गै ते ओह्दे कन्नै सानू फायदे ऐ सानू घोड़े दे बी फायदे होंदे ऐ घोड़े दे बी बड़े अस घोड़े गी चमुंदियां लान्नें पैरे गी भला इं'दे पैर ख'ल्ला दा बड़े ओह् होंदे पुल्ले होंदे ते एह्दे कारण अस गोड़े गी चमुंदियां लान्नें और इ'यां कुदै पैदल कुदै जात्तरा जाना अमरनाथ जात्तरा चली गे कुदै होर चली गे कुदै होर बड़ी जादा दूर जात्तरा माता वैश्णो चली गे लाई लैओ अस चली गे उद्धर ते केईं दूरा दा लोक औंदे बचैरे स्याने बजुर्ग आंदे बचैरे उं'दे कोला दा चलोंदा निं उत्थै बी सानू घोड़े बड़ा कम्म दिंदे उं'दे पर लोक कन्नै इं'दे कोला लोक फायदा लैंदे शैल पैसे कमांदे ते कन्नै इ'नें गी मारदे जेह्ड़े कश्मीरिये लोक होंदे इं'दा कम्म गै इ'यै मता माता आह्ली साइड इ'यै इं'दा अपने घोड़े घूड़े लेने ते इ'नें गी ओह् करना मारना कन्नै इं'दे कोला दा पैसे कमाने होर बी बड़ी ज'गा कम्म औंदे घोड़े जि'यां लाई लाओ भला घरै दा कम्म लोआया रेह्ड़े बी इं'दे पर बोरू रक्खियै घरा दे अन्दर अन्दर आई जंदे रेह्ड़े ते पिट्ठू पांदे इ'नें ते चल भाई जेह्ड़ा गड्डी कन्नै नेईं पुजदा ग'लियें च ते ओह् चल भाई अस इं'दे कन्नै ढोआई लैन्ने होन्नें और घोड़े साढ़ै एह् बी रीत होंदी कि असें जे कुदै ब्याह् होऐ ते घोड़े पर चढ़ियै जंदे साढ़े इद्धरै दे लोग ते ओह्दे बिच्च बी सानू उसलै बी इ'नें अस शैल शंगारी शंगूरियै ते अस करने होन्नें घोड़े ठीक ऐ फिर